जोंनि आबहावाया बेबायदिनो गोबां समाव गुबुंले जागासिनो जानायालाय अब्लाबो जोङो बेफोरखौ गोबां समाव रैखा खालामनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो मानसिआरि जानायखाय जोङो बेबायदिनो रैखाथिखौ लाबोनो रोङो आरो बेबायदिनो दंस'खौबो लाबोनो रोङो सेथियाव जाबाय रैखा खालामनो जों माबोरै होयो बेखौ जों बुङोब्ला जोङो रैखाथि खालामनो गोबां जोंहा दा लामा दङ बेबायदिनो जों राहा लामाखौ बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो जोंनि जि दै खुरखानायफोर हाजोफोर गावखानाय बेफोरखौ जोङो खम खालामनोब्ला जोंहा गोबां पेक्टरिस इन्डास्ट्रि फोर दोङ बेफोरनि जोङो गुबुंले खालामनायखौ जोङो होबथानो नांगोन आरो बेफोरखौ होबथानोब्ला जोङो मेन प्लास्टिक प्लास्टिक आरो राभार बेफोरबायदि सावनायखौ खामनायखौ जोङो खम खालामनो नांगोन आह बेबायदि जायोब्ला जोंहा गोबां बेबायदि अख्राङाव गाज्रि दै गोलैनायफ्रा बेफोर होबथानायखौ जों हायो नैथियाव जाबाय सोमखोर गोथां आरो साखोन सिखोन आबहावाखौ रैखा खालामनो जों मा मा खालामनो हायो बेफोरखौ जों खालामनोब्ला जोङो बिफांफोरखौ गायनो नांगोन बिफां गायनानै जोङो बिफां दान्नायखौ खम खालामनो नांगोन आरो जोङो बिफां फांसे दानोब्ला जों बिहाय जिथाखौ जों गायनो थाखाय सेस्था खालामनो नांगोन अब्लासो जोङो जोंनि जि आबहावा बेफोरखौ सोमखोर मिथिंगा महरै जोङो दानो हागोन नाथाय जोंनि ओनसोलफ्राव बेबायदिनो गोबां गायगासिनो दङ बिफांफोरखौ बेफोर बिफांफोरखौ गायनानै जोंनि मिथिंगा आबहावाया साखोन सिखोन जागासिनो गोथां महरनि जोङो महर लानायखौ जों नुगासिनो आरो बेफोरो जों गोबां बर' हारिनि बर' मानसिफ्रा बेफोरखौ खालामबोगासिनो बेफोर स्टेपबसफोरखौ लागासिनो आरो बेफोरनि जुगिदेनो जोंनि बे ओनसोलफ्राव गोबां बिफां मोजां मोजां गायनायखौ जों नुनो मोनो पुल गायनायखौ जों मोन नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां इक' रिजर्ट आरो बेबायदिनो बिफांनि बागानफोरखौ जोङो नुबाय थादों आरो हाजो गोहो हाजोफोरखौ खुरखानायनि गोहोम खोख्लैनाया बेनो जाबाय जोंहा गोबां अखा हायोब्ला बेफोरखो खुरखानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोर खुरखानायदोंनो जोंनि दैसाफ्रा दंग'फ्रा बायलांनो हमो आरो बेफोर दैमा दैसानि बे खुरखानायफोरखौ बासायनो थाखाय जोङो बेबायदि औवाफोरजों जे बान्दोफोर बेफोर बान्दोफोरखौ बानायनो हायो आरो जे लामाजों दैया थांनांगौ बे लामाजों दै जों दैखौ थांहोनो हायो अब्लासो जोंनि जि दै खुरखानाय खामानिफोर बे खामानिरखौ होबथायोब्ला जोंनि दै खुरखानायाबो खमायलांगोन जोंनि बे ओनसोलावबो गोबां बिफां लाइफां दङ आरो बे गोबां बिफां लाइफां थानायनि थाखाय जोंनि बे ओनसोला गोबां समायना आरो बे समायनाजों बुंफबनायखायनो जोंनि बे अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बे बड'लेण्डयाव गोबां बेबायदि मानसिफोर फैयो ओह जाय समायनाय बुंफबनाय बे बिफां लाइफांजों बुंफबनायखौ नायनो थाखाय गोबां मानसिफ्रा फैनानै बेफ्राव जिराय फैयो आरो दैज्लां बोथोरनि सानदुं गोसाफ्राव गोबां आबादारिफ्रा बिफां सिङाव जनो थाखाय लुबैयो आर बेबायदिनो जोंनि आबादारिफ्रा गोबां दुब्लिफ्राव बेबायदिनो जिरायनो थाखाय बिफां लाइफांफोरखौ गायनानै लायो आरो बेबायदिनो सानदुं गोसाफ्राव जिरायो